اُترپردیش شروع سے ہی کلا کے چھیتر میں آگے رہا ہے یہاں بہت بہت بڑے آرٹسٹ ہوئے ہیں جنہوں نے اُترپردیش کے نام کو آگے بڑھایا ہے جس میں اُترپردیش کی سب سے فیمس آرٹ ایگزبیشن جو ہوتی ہے للت کلا اکیدمی ہوتی ہے جو ہر ہر سال لکھنؤ میں کی جاتی ہے اور یہ اب دوسرے ضلعوں میں بھی اب آیوجت ہونے لگی ہے اِس میں بہت بڑے بڑے آرٹسٹ جو ہوتے ہیں اپنے آرٹ ورک کو ایگزبٹ کرتے ہیں جس میں باقی جو چھوٹے آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ بھی اِس میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں جو اُترپردیش کے ایک الگ ہی لیبل کو درشاتا ہے اُترپردیش کی کلا جو ہے شروع سے ہی مغل ٹائم پیریڈ سے الگ رہی ہے